प्रणाम ठीक हे फूल कीनना है हाँ वो सजाने के लिए लान छान मेनली घर द्वार सजाने के लिए फूल कीनना यही सब फूल सजाने के लिए के घर द्वार वरांडा में सब फूल लेके कैसे हैं कैसे नहीं इसलिए चाह रहे हें फूल

आएंगे खरदेने के लिए विवाह आएंगे शादी में सजाने के लिए मेनली घर में द्वार में कारगरी भी सब होती हे उसी में सजाने के लिए

पैसा तो जल्दी भिजवाएंगे कितना हे फूल का कैसे है कैसे नहीं हाँ सब ठीक है आपना बताइए अच्छा अच्छा सा फूल गेंदे का गुलाब का बढ़ियाँ सा फूल रखना

हाँ आएंगे कीनने के लिए शादी पड़ा है

ले के चाहिए फूल और हाँ आजकल में आएंगे चलिए ठीक है फिर हाँ आएंगे जल्दी ही शादी ब्याह पड़ा है मेरे भैया के लड़के की शादी है चलिए हम आएंगे ठीक है हम आएंगे न कल हाँ सब ठीक है अपना बताइए चलो सब ठीक हे

नहीं सुबह कल सुबह